हां हां जा नमस्ते असें बहूटे लैने हे उं'दे कोला थोह्ड़े असें पंजाह् बूह्टे लैने असें लैने होंदे निं जेह्ड़े पाए दे

हां निक्के निक्के ते असें पंजाह् बहूटे लैने हे लैने न ते तुस किस साह्बै दा इक बहूटा बेचना ऐ बल्लै बल्लै बल्लै इन्ना मैंह्गा उत्थै पौंड च जेह्ड़ा बहूटा गै ऐ सुन्ना थोह्ड़ी ऐ अच्छा अच्छा में इ'न्ना मैंह्गा लाई ओड़ेआ असें बहूटे लैने न तुं'दे कशा आर्डर देना तुसेंगी मतलब इ'दा तुस स्हेई स्हेई रेट लाओ ना असेंगी फिर अस

फिक्स फिक्स बार न अच्छा फिर तां तुस इ'न्ने लांदे ओ तां अस सह्त्तर बहूटे करी लैन्ने आं नेईं तुस असेंगी भेजी ओड़ेओ निं डिलिवरी करी ओड़ेओ तुस असें इत्थै तलवाड़ै ओह् ट्रेनिंग सेंटर ऐ निं हां ते तुस ट्रेनिंग सेंटर देई ओड़ेओ हां ते आं ते तुसेंगी अस कैश आन डिलिवरी होग ते पैसे अस उत्थै गै देई ओड़ेगे जां इ'यां किश करी ओड़गे

अच्छा तुसेंगी गै देई ओड़गे अच्छा मतलब कोई खराब बहूटा निं होना चाहिदा जां कोई सड़े पुढ़े जां टेड़ा मेड़ा इ'यां बहूटा निं शैल होने चाहिदे होर तुस पौंड बिच्च पाइयै देआ दे असेंगी अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ तां फिर अस दूई बारी बी थुआढ़े कोला लैने जोगे होगे निं जे इक बारी डिलिवरी शैल होग कीती दी तुसें तां दूई बारी बी लैगे निं अच्छा अच्छा ठीक ऐ पैह्ले पंजाह् हे तुस इन्ने ला दे अस सह्त्तर गै लेई लैन्ने आं जेकर शैल निकले दिक्खगे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ फिर ठीक